आं बिदिनो नोगोराव आलासि जानो थांबाथाय थानो सुखुवा जोंहा मानो होनोबा जोंनि गामि एरिया बायदि नङाना नोगोरा मथर गारिजों बुंफबनाय गोमफबनाय जोंहा गामियारियाव थाबाय थाग्राखाय जोङो बेफोरबायदि नोगोराव थांबाबो आलासि जानो थांबाबो थानो सुखुवा आरो जोंहा गामियाव अनेक गिदिं गिदिं बारहावा मोजां मोनो नालाय ओजों गामिआरियाव थानो मोजां मोनो जोंनि गामियारि बायदि मोजां नोगोरा नङा जोंनि गामियारियाव अनेक रोखोमनि खेथि बाथि मावनानै जों मोनजायो जोंहा नागिरबानो मैगं थायगं मोनो नाबाबो जों नागिरबानो मोनजायो नोगोराव बेफोरबायदि मोनजानो जेबो राहा गैया ओंखायनो जोंनि गामियारि बायदि मोजां जायगा जेरावबो गैया ओंखायनो जोङो नोगोराव थांबाथाय गामिखौसो गोसोखांहरबाय थायो माब्ला फैनो मोनगोन आलासिफोरनियाव बा नोगोराव बेरायबाथाय बेफोरबायदिनो गामियावल' फैनो गोसो जाफिनो आरो जोङो जेरावखि थाङा आरो नोगोरनि मैगं थायगं फिथाय सामथायफोराबो जोबोद दाम जोंनि गामियारिफोरनि मैगं थायगं ना बेदरफोरा जोंनिया एसे खम ओंखायनो नोगोरफोराव जेबो बायनानै जानो हायि बायदि जोंनि गामि आरियाव एसे खमफोरावनो जों बायनानै मोनजायो मैगं थायगं ना बेदरफोरखौ बेफोरबायदिखायनो जोङो नोगोरखौ बारा मोजां मोना जोंनि गामियारिखौ जोङो साबसिन मोजां मोनो आरो बेफोरबायदिखायनो जोंनिया अनेक खैफोद आफोद जाबाबो गामियाव नायफिनलायनाय थायो दक्ट'र अजानाव लांनांगौब्लाबो जोंनिया न' खाथि खाथि थांलायलायो फैलायलायो नोगोरफोरनियाथ' बेफोरबायदि नङा ओंखायनो जों गामियारिखौनो जोबोद मोजां मोनो गामियारि बायदि जेरावबो मोजां जायगा गैया आरोखि

जोंहा गामियाव गावजों गाव अनलायनाय जों गथ'खौ अननो रोङो आरो जोंखो उन्दै जानाय मानसिफोरा जों गेदेरखौ सोमोन्दो लायो जोंहा गामियाव अनेक अनलायनाय दङ आरो बेफोरबायदिनो गामि बायदि जेरावबो मोजां जायगा गैया जोंनि गामियानो जोबोद मोजां बेफोरबायदिनो जों नोगोरफोराव गामिनि अनलायनायफोरखौ गोसोखांबाथाय थांनो बायो आरो जोंहा गामियाव सब मैगं थायगं हाबि जाबिफोरखौबो जों बाखि बुखाबाबो जों मोनथ'लायो आरो समयआव जोङो ओरैनो बोथिसे बोथिनैखौ जोङो बिनानैबो मोनजायो मैगं थायगंखौ आरो जोंनि न'खराव थाबा जोंबो हरफिनो बेफोरबायदिनो जोंनि गामियाव बैसागुफोरखौ जोबोद मोजां रंजा बाजा खुङो बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि मोसायो अनेक रोखोमनि फांसन खुङो अनेक रोखोमनि फांसन खुंनानै बिदिनो बायदि बायदि मोसायो गेलेयो खेला बेफरोबायदिनो गथ' गथायनो खेला होयो आरो गेदेरफोरनोबो बुरैफोरनोबो खेला होयो बिदिनो अनेक बायदि बायदि रोखोमनि खेला खुङो आरो बिदिनो खाथि खालानि गेदेर गोलावफोरखौ लिंहरनानै बिसोरनोबो मान होयो आरो बिसोरबो बिदिनो अनेक खोथा सावरायनानै बुजायनानै थाङो बेफोरबायदिनो बोर सास्रिलाङो जोंनि गामियाव बैसागु जोंनि बेफोरबायदिनो जोंनि हाग्रा खाथि खाथिफोराव अनेक रोखोमनि बैसागु बोथोरखौ मोजांयै फालि हरनाय जायो आरो गोदान बोसोरखौ बरायना लाबोनानै गोजामखौ बिदिनो नागारहरो बैसागु बोथोरखौ बिदिखायनो जों गामियाव थानो मोजां मोनो टाउन सोहोर नोगोराव थांनो बायो जों नागारनानै गामिखौ